ऑनलाइन शॉपिंग जे करे हाणे ग्राहकनि खे जेका बि प्रोडक्ट खपनि जेका बि उन्हनि खे शयूं खपनि हूअ जामु सरल तरीक़े सां मिली वेंदियूं आहिनि हुननि खे ख़ाली घरु वेही करे फोन ते जेका बि कैटलॉग अचे थो उन कैटलॉग में ॾिसी करे हुन खे हुननि खे डिसिज़न वठिणो आहे की भाइ असां खे हिन मां कहिड़ो प्रोडक्ट घुराइणो आहे उदाहरण जे लाइ हाणे मूंखे सम्झो कोई गिटार घुराइणो आहे त मां हो गिटार खे अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पोइ शॉपसी मीशो अहिड़ा जामु अलॻि अलॻि प्लैटफॉम आहिनि कहिड़े बि प्लैटफॉम ते वञी करे मां सर्च करे सघंदो आहियां की भाई मूंखे इहो हिन टाइप जो गिटार खपे ऐं हिन रेंज में खपे माना मां हुन खे बजट बि ॿुधाए सघंदो आहियां की भाई मूंखे ॿीं हज़ारें ॿीं हज़ारें खां चईं हज़ारें वारो गिटार खपे या चईं खां छहें वारो खपे या छहें खां अठें हज़ारें वारो गि गिटार खपे इअं मां उन खे रेंज बि ॿुधाए सघंदो आहियां त माना जामु ईज़ी थी वियो आहे हाणे ऐं हिन में बार्गेनिंग बि न थींदी आहे इन जे करे हिन ते माना जेको सप्लायर आहे हुन खे बि फ़ाइदो आहे की भाई जेको बि मां अघु चवंदुमि या जेको बि अघु विझंदुमि मां ऑनलाइन उहो फाइनल हूंदो उन में जेको साम्हूं वारो माण्हू आहे उहो जे बार्गेन न करे सघंदो त इते सप्लायर खे बि फ़ाइदो थो थिए जेको धंधे वारो माण्हू आहे उन खे बि फ़ाइदो थो थिए की भाई मां माना पंहिंजी सेल्स ऑनलाइन जे करे वधाए थो सघां मां हाणे हिते ऑफलाइन में कहिड़ो बि स्टोर खोलियां त मुंहिंजा जेका आड़े पाड़े वारा हूंदा उहे ई मुंहिंजा ग्राहक हूंदा जेका बि पासे वारा हूंदा उहे ई ग्राहक हूंदा पर जे ऑनलाइन स्टोर खुले थो त असां वटि रेंज वधी थो वञे असां सॼी दुनियां जे कस्टमर खे पहुची था सघूं कोई ॿिए शहर मां या ॿिए देश मां बि ऑडर अचनि था असां पहुचाए था सघूं त उहो फ़ाइदो थी वियो न उन खे धंधे वारे माण्हू खे पर ॿिए साइड ते हुन खे नुक़सानु बि आहे छा कंदे जीअं कपिड़े सम्झो कपिड़े जो वापारी आहे हो ऑनलाइन धंधो करे थो त हाणे ऑनलाइन प्लैटफॉर्म में छा हूंदो आहे की भाई हिकिड़ी रिफंड पॉलिसी हूंदी आहे रिटर्न पॉलिसी हूंदी आहे जेका सतनि ॾींहनि जी या किथे चार ॾींहनि जी किथे चोॾहां ॾींहनि जी इअं हूंदी आहे ठीकु आहे त हाणे जेको कपिड़े जो वापारी आहे हो इन जा कपिड़ा सेल थो करे उन मालु मोकिलियाईं ग्राहक खे हो हुन ग्राहक छा कंदो आहे हुन खे हिकु ॾींहुं जो कमु आहे ॿ ॿिनि ॾींहनि जो कमु आहे हो कपिड़ा पाए करे यूज़ करे पोइ वापसि रिटर्न करे छॾींदो आहे जेको ग़लति आहे ऐं केतिरा दफ़ा त फाटल कपिड़ा बि रिटर्न ईंदा आहिनि त उहा शइ ग़लति आहे त हिन हिन जे करे हुन धंधे वारे माण्हू खे नुक़सानु थींदो आहे